सो म्हजी स्कूल लायफ हांव स्कुलान शिकता त्या स्कूलाचे नांव सरस्वत विद्यालय हांव ह्या स्कुलान आयल्लो दोन हजार चार लवर केजीन हांव तेन्ना लोवर के जी टू ग्रेज्युयेशन म्हजे सगळें ह्याच ह्याच हातून जाला सारस्वतान सो स्टार्ट करपाक गेल्यार लवर केजीतच्यान म्हाका दीस याद येता तेन्ना म्हज्या फ्रेडाचो ग्रुप तेन्ना म्हजे टिचर्स हे स्कूल इतले बरें आशिल्ले की ते फक्त बुका बद्दल क्नोलेद्ज अशी न्ही म्हणजे भायर भायर कशें कितें लायफान जाता तशेंच आमकां पयलींच्यानूच दाखयताले ते आमकां कित्याक भायर खेळपाक व्हरप मागीर आमच्या म्हाका खरे हरशी बेस्ट ह्या स्कुला बद्दल आवडटा ते आमचे जे वता ते संस्कृती बद्दल खरें पळोवपाक गेल्यार कित्याक बाकीची स्कुल्स आसता म्हणजे पळोवपाक गेल्यार इंग्लीश कॉन्वेहंट स्कूल्स ती ती सगळे ताकां आपल्याच धर्मा बद्दल तांका सांगत आसता आमचे हे स्कूल आशिल्ले पळय ते तशेंच आपल्या हाच्या बद्दल सांगप न्ही म्हणजे ओवर ऑल पळोवपाक गेल्यार सगळें आमकां बरें आमचे कशें पयली पासून बरें चल्लां ते सांगप मागीर हांव आयलो प्री प्रायमरींतल्यान प्रायमरींत थंय म्हजो फ्रेंड ग्रुप सेम उरलो थंय म्हाका बरी फ्रेंड्स मेळ्ळे बरी टिचर्स मेळ्ळे थंय म्हजे बऱ्या भशेन जाले सो मागीर फिफतान आमकां ऑपशन आशिल्ले सगळे फ्रेंडांक की स्कूल चेंज करप बट म्हजे पेरंटर्स आनी म्हजो फ्रेंड ग्रुप ते आमी चितले की होच हेच स्कूल आमकां बरें आसा आमी परत हांगाच आयले फिफतान सेम ग्रुप उरलो आमकां बरी क्लास टिचर मेळ्ळी जोली टिचर म्हणून आमकां तेन्ना पयली आमकां धाकटेपणान दिसताले की ही आमकां आतां तापता ही आमकां पेरंट्सांक वचून सांगता अशें तशें बट पळोवपाक गेल्यार आतां आतां कळटा की ती कितें करतात ते आमच्याच बऱ्या खातीर करता कित्याक तेन्ना जर ती आमच्या मदी आमकां जर तिणें सांगूक नाशिल्ले हे करता ते तुमी वायट जाल्यार म्हजे थोडे फ्रेंड्स ऑर मे बी हांव सुद्दां एका हातून म्हणजे बरो बऱ्याक पावचो नाशिल्लो सो आतां आतां दिसता तेन्ना ती सांगताली ते सगळे बऱ्याक सांगताली आमच्या तो वेल्यु आमकां आता कळटा तर पळोवपाक गेल्यार स्कुलान म्हाका हरशी म्हाका सारको रायट पातार असो दवरला असो म्हणू येता सो केन्ना भायर पावूंक ना ऑल्वेज ऑन द रायट ट्रेक म्हणू येता मागीर मात तेन्ना स्कुलान जी आमी मजा केल्या ती आनी केन्ना परत येना हे तेन्ना आमकां कळूंक ना कित्याक आतां आतां आतां आमी पळोवपाक गेल्यार आतां आमच्या ग्रुपार आमी उलयता आसतात की रियुनीयन करया रियुनियन करया मात ते सगळे आपल्या कामांक लागले सगळ्या आपल्या कॉलेजीन पावले की मागीर डिफीकल्ट जाता रियुनीयन जावपाक कित्याक सगळ्यांक पोसिबल नासता न्ही एकात टायमार येवपाक सो आमी आतां कितलो टायम जालो ट्राय करता रियुनीयन करया एक हो म्हणटा आपूण आसा दुसऱ्या दीस तो म्हणटा आपूण ना सो डिफीकल्ट जाता आतां खरी पळोवपाक गेल्यार स्कूल लायफाची खरी खूब याद येता स्कूल लायफ धाव्वी सुद्दां जाली धावेंत आमकां सगळ्यांक बरें माकर्स पडले सगळे बरें पास जाले बऱ्या हातून मागीर आमी गेले आमच्या हायर सेकेंडरींत हायरसेकेंडरी सुद्दां हांवें सेम हातून येयलो हांव सरस्वतानूच थंय हांवे घेतले सायन्स सायन्स घेतले थंय म्हजो थोडो ग्रुप थंय ग्रुप डिवायड जालो हांगा म्हाका न्यूव फ्रेंड्स मेळ्ळी ती सुद्दां म्हाका थोडो वेळ न्हेबरसूत आशिल्ले सो तातुनूय म्हाका बरें पडले तातुनूय हांवें मजा केली सो मागीर म्हजी बारावी जाली मागीर कॉलेज सुद्दां हांवें म्हळे हांगाच करया ग्रेज्युएशेन सुद्दां हांवें ह्याच कॉलेजींत केलें सो आतां म्हाका खरेंच बरें दिसता की फ्रोम लोवर कॅजी टू ग्रेज्युएशन एकाच स्कुलान हांवें केल्ले आसा सो ह्या स्कूलान खूब मॅमरीज आसा सगळे फ्रेंड्स बरें मेळ्ळे सगळ्यो टिचर्स बऱ्यो मेळ्ळील्यो टिल कॉलेज सुद्दां सगळ्यांनी सारके तापोवन काडले आमकां मात आमच्याच बऱ्याक तापोवन काडले